डोगरी जेह्ड़ी ऐ ते साढ़ी लोकल जेह्की भाशा ऐ ते अस इस्सी बोलदे रौह्ंदे न इ'यां घर बी जेह्ड़े अस घर जंदे न जिस बेल्लै ते अस बोलदे रौह्ंदे न ते साढ़े जियां स्कूले बिच्च असें गी जेह्ड़ी एह् डोगरी भाशा ऐ ते एह् नेईं पढ़ाई दी ही डोगरी असें पैह्लैं पढ़ाई दी निं ऐ ही पर जेह्ड़ी साढ़ै जेह्की साढ़ी इ'यां अस रोज बोलदे आं तां इस डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी भाशा डोगरी ऐ ते अस डोगरे लोक न ते साढ़ी डोगरी गै भाशा ऐ ते अस इस्सी कालेज बिच्च आईयैं असें डोगरी थोह्ड़ी पढ़ी दी ऐ ते इ'यां असें नेईं पढ़ी दी ऐ स्कूल असैं डोगरी नेईं पढ़ी दी ऐ डोगरी भाशा इ'यां बड़ी गै शैल भाशा ऐ ते पढ़ने गी बी मन करदा ऐ ते इसदी जेह्ड़ी समझ बी असें तोली आई जंदी ऐ डोगरी दी क्योंके साढ़ी जेह्ड़ी लैंग्वेज ऐ डोगरी डोगरी भाशा ऐ साढ़ी तां असें समझ इसदी आई जंदी ऐ ते बड़ी गै शैल भाशा ऐ डोगरी ते इन्नी शैल भाशा ऐ डोगरी ते आं'ऊ तां एह् आक्खना चाह्नी आं के अपनी भाशा होंदी ऐ ते इ'यां साढ़ी डोगरी भाशा ऐ कुसे बी कोई बी भाशा होई सकदी ऐ अपनी भाशा असें छुड़ना नेईं चाही दी उस्सी असें पढ़ना चाहिदा ऐ दिक्खना चाही दा ते एह् जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ऐ ते बड़ी गै शैल भाशा ऐ जैदातर इत्थै इंडिया बिच्च जेह्ड़ी ऐ भारत बिच्च जैदा जेह्की डोगरी गै बोली जंदी ऐ ते कन्नै हिंदी बोली जंदी ऐ पर डोगरी जेह्ड़ी ऐ ना एह् ग्रामीन दी भाशा ऐ इत्थैं डोगरी ऐ ते ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ बड़ी गै शैल भाशा ऐ आं'ऊ ते आखना चाह्न्नी आं के डोगरी असें जेह्ड़ी साढ़ी एह्की भाशा होंदी लोकल भाशा होंदी ऐ जिस्सी अस रोज बोलदे न ते इस्सी असें सिक्खना चाही दा अस चाहें जित्थै जाचै उठी शैह्रे बिच्च जाचै उठी जिन्ने दूर जाचै उठी तां बी असें अपनी जेह्ड़ी भाशा होंदी ऐ इक साढ़ी ग्राईं भाशा होंदी ऐ इस्सी असें नेईं छुड़ना चाही दा ऐ इ'यां साढ़ी डोगरी भाशा ऐ ते डोगरा भाशा ऐ जेह्ड़ी साढ़ी तां बड़ी गै इ'यां शैल भाशा ऐ ते अस इस्सी बड़े गै आं'ऊ इस्सी बड़ी गै शैल बुझदी आं ते अस इ'यां घर बी बोलदे रौह्ंदे न डोगरी गै बोलदे रौह्ंदे न ते इत्थैं ते इत्थैं अस इ'यां डोगरी बोलदे इ'यां ते इत्थैं कालेज बी असें जेह्ड़ी डोगरी ऐ ते एह् पढ़ाई दी ऐ हून इत्थैं असें रक्खी डोगरी ते स्कूले बिच्च असें डोगरी नेईं पढ़ाई जंदी ही उत्थैं ग्राएं बिच्च बी चाएं अस ग्राएं बिच्च पढ़े दे न तां उत्थैं बी इ'यां डोगरी बड़ी घट पढ़ांदे हे डोगरी कोई सब्जेक्ट नेईं हा शुरु शा उ'यै कोई ते नेईं दा इ'यां सब्जेक्ट डोगरी सब्जेक्ट नेईं पढ़ाया असें पर इ'यां डोगरी जेह्ड़ी ऐ बड़ी गै अच्छी ऐ ते असें इसगी रक्खना चाही दा जां बोलना चाही दा जां पढ़ना चाही दा ऐ बड़ी गै शैल डोगरी ऐ